हेलो की यौ की हालचाल की सब करै छी नीक नीक फिल्मके अथी करब तैआरी जे देखऽमे हमरा सबके नीक लागत कोन कोन सिरियलके तैआरी करै छी कोन कोन फिल्मके तैआरी करै छी भोजपुरी सब तऽ भोजपुरी सब तऽ नीक किए लगेबै हिन्दी फिल्म ने चलैतहुॅं रऽ हमरा सबके देखऽमे हिन्दी जते नीक लागैया तते भोजपुरी नहि लागैया हँ हिन्दी फिल्म बनाउ देखब नीक लाग की कहलियै हँ हँ हॅं देखै छी तेँ ने पुछलहुॅं भोजपुरी आर नहि बनायब पारिवारिक फिल्म बनायब जे देखऽमे नीक लागत हँ हँ जनै छियै एखनो जे हिन्दी फिल्ममे अथी छै से भोजपुरीमे नहि छै हिन्दी फिल्म देखैमे नीक लागै छै

ओ सब फिल्म परिवार सहित देखऽ बाला रहै छै ओहि लऽ कऽ हिन्दीए फिल्मके प्रयास करू बनाबू आओर की सब करै छी हँ हँ हँ देखै छी हँ जनै छी जे पर्दा रहैया हिन्दीमे कतेक सुन्दर फिल्म बनबै छलै श्री देबी आर छलै अखन नया फिल्म हिन्दीमे बढ़िऑं बढ़िऑं अथी करू नीक लागत ठीक छै राखु